हैल्लो कु'न डाक्टर साह्ब बोल्ला दे हां जी डाक्टर साह्ब में कल डि'ग्गी पेआ हा मेरे पैर च बड़ी चोट आई दी में परसों डिग्गेआ हा हां में टगोरां सगोरां दित्तियां पर कोई दर्द दा फर्क गै नी पवा दा ऐ हां टयूब लाई ही गर्म पट्टी ब'न्नी ही ओह्दै नै कोई फर्क नी पवा दा कोई होर टयूब है ते ओह् देओ केह्ड़ी जगह आना में अच्छा अच्छा केह् नांऽ ऐ दकान दा अच्छा अच्छा शर्मां मैडिकल ठीक ऐ किन्नें बज़े तक होंदे तुस उत्थें दस बज़े कशा दा लेइयै चार बज़े तक उत्थें गै होंदे अच्छा हां तुस इध्दर आई जाओ ठीक ऐ डाक्टर साह्ब में कोई दो ढाई घैंटे लग्गी जानें पुज्जनें गी ठीक ऐ फ्ही